جی میں نے ڈرائنگ کے بہت سے ورک شاپ اٹینڈ بھی کئے ہیں اور لئے بھی ہیں کیونکہ میرا مین سبجیکٹ ٹویلتھ میں ڈرائنگ ہُوا کرتا تھا تو میں ایک جگہ ڈرائنگ کی ورک شاپ لینے گئی تھی وہاں پر میں نے دیکھا کہ اُنہوں نے ورک شاپ میں جن کو انوائٹ کیا تھا وہ آ جو تھے بزرگ لوگ تھے تو اُس اُن کو بزرگ کو لوگوں کو اپنے زندگی کو ایک ڈرائنگ میں درشانا تھا بہت بڑے بڑے عمر کے دراز لوگ تھے اور اُس میں کچھ آرٹسٹ بھی تھے کچھ گھریلو عورتیں بھی تھیں جو سو اُس کو دیکھ کے سمجھ کے اُنہوں نے اپنی زندگی کو کسی نے اپنی فیملی کو درشایا کسی نے اپنی جو ہے آفس زندگی کو دکھایا کسی نے اپنی مالی حالات کو خوش حال دکھایا اُن اُن کو دیکھ کے اُن کو سمجھ کے مجھے لگا کہ یہ جو اُن کے اُن کے دماغ میں اُن کے دِلوں میں ایک آ امیج بیٹھی ہوئی تھی وہ اُنہوں نے اُس پہ اُتار دی اور اُس کے بعد اُنہوں نے اپنے جیسے دِلوں کا بوجھ دِلوں کی خوشی اُس ورک شاپ میں اپنے پیپر پر اُتار دی تھی اور اُن کے چہروں پہ خوش حال خوشی دکھائی دے رہی تھی کہ ہاں ہاں آج ہم نے جو بات کبھی کسی کو نہیں بتا کچھ باتیں ایسی تھی کچھ اسٹوریز ایسی تھی جو باتیں کسی کو نہیں بتا پائے ہوں گے اُنہوں نے ایک صاحبہ تھیں اُنہوں نے ایک واقعہ بتایا ایک دروازہ آدھا کُھلا اور آدھا بند تھا اور پیچھے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہُوا تھا اور وہ بہت خوش حال تھا اور اِدھر وہ ایک عورت تھیں بزرگ وہ رو رہی تھیں تو وہ اُنہوں نے اُس کے پیچھے ہم نے پھر اُس کے بعد اُن کی اسٹوریز کو اُن کو اُس سے کہا تھا کہ آپ اِس اسٹوری کے لئے بتائیں کہ کیا اسٹوری رکھی ہے تو اُنہوں نے اُس کی اسٹوری بتائی کہ اُن کا وہ اِکلوتی اولاد تھی اور وہ بیٹا جو تھا وہ بہ ضد تھا کہ مجھے باہر جانا ہے تو اُنہوں نے اُس کے لئے سب کچھ کوشش کر کے اُس کے باہر کا راستہ دروازہ میں یہ دکھانا چاہتی تھیں کہ وہ اُس دروازے کے پیچھے کتنا خوش حال تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی اب سدھر گئی میں جا رہا ہوں گھر کو چھوڑ کے اور اُن صاحبہ کے اندر دُکھ تھا کہ آج میرا بیٹا جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے وہ پڑھنے کے لئے جا رہا تھا لیکن اُس کے بعد کون آتا ہے کون آئے گا وہ اُنہوں نے کہا اِس بات کے لئے کہ مجھے پتہ تھا آج میرا بٹیا مجھ سے وداع ہو گیا تو اِس طرح بہت سی کہانیاں لوگوں نے سُنائی بہت سی کہانیاں سُنائی کسی صاحب نے اپنی پوری فیملی دکھائی ہوئی تھی اور اُس فیملی کو آہستہ آہستہ جو ہے بچوں کو سب کو گرتے ہوئے دکھایا ہُوا تھا تو اُنہوں نے یہ فیملی اُس کے بارے میں یہ بتایا کہ میرے بچے جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہے بہت میں نے اُنہوں تعلیم دی سب کچھ دی لیکن وہ اتنے غرور میں آ گئے کہ وہ آہستہ آہستہ سب گرتے چلے گئے اپنے وقار سے اپنے اسٹیٹس تو اونچے ہو گئے لیکن گرتے چلے گئے اور میں نہیں سمجھ پایا کہ میں نے کہاں غلطی کری اِس طرح کے بہت سارے قصے ایسے ہوتے ہیں ورک شاپ میں جو ہم لوگوں کے لئے بہت بڑا مت وہ سوچنے سمجھنے کی وہ ذریعہ بن جاتے ہیں